हैलो जी जी जी अच्छा विवो वी ट्वेंटी सेवन अच्छा अच्छा तो अच्छा आपको इ एम आई पर उठाना है या पूरा एक साथ पेमेंट करना है देखो जी मोबाईल मोबाईल की क़ी मत थर्टी फ़ाइव थाउज़ेंड है और जैसे अगर थर्टी फ़ाइव एक सौ अट्ठाईस इसका रैम है और जैसे कि आप लोगे तो ई एम आई पर लोगे ना तो आपको मैं आपकी क़िस्त बना दूँगा महीने टू महीने की उसके साथ आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा तो यह अपना रहेगा तो आप ई एम आई पर लेने में इंट्रेस्टेड हो या फिर पूरा पेमेंट करके लोगे डिस्काउंट यह है हम ज़्यादा तो नहीं दे पाएँगे क्योंकि इस टाइम तो उस मोबाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ दुकान पर स्टॉक बार बार आउट हो जाते हैं जितने भी आते हैं सब ले जाते हैं क्योंकि नया मोबाइल है उसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं तो पहली बात तो यह है जैसे मैं आपको मोबाइल दूँगा थर्टी फ़ाइव थाउज़ंड का तो आपको स्टार्टिंग में दस हज़ार रूपये तो डाउन पेमेंट करना ही होगा सर हाँ ई एम आई पर ही बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में आप लोगे जब तो दस हज़ार आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा पहले फिर जो पच्चीस हज़ार रुपये आपके बचे हैं उसकी मैं आपको क़िस्त बना दूँगा वह क़िस्त आपके अकॉर्डिंग रहेगी आप छः महीने की बनवाते हो या एक साल की बनवाते हो या आठ महीने की बनवाते हो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगा एक साल की बना कर रखूँगा तो जैसे आपके पच्चीस हज़ार रुपये बचे तो दो हज़ार रुपये तो यह हो गए महीने टू महीने के ठीक है और आपका इंट्रेस्ट लग जाएगा हर महीने यह मान लो पाँच सौ रुपये अब क्या करें मोबाइल की डिमांड भी तो ज़्यादा है जैसे कि आप एक साल भर लोगे तो एक साल भी तो लंबा खींच रहा है जैसे आप छह महीने की करोगे तो आपको कम इंट्रेस्ट लगेगा आपने भी टाइम भी तो लिया है एक साल एक साल में ना जाने कितने मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं बैटरी बैकअप उसका एक नंबर है उसकी पाँच हज़ार एम एच की बैटरी है सी टाइप उसकी चार्जिंग है फास्ट चार्जिंग है उसकी एमोलेड डिस्प्ले है इन डिस्प्ले इन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है उसकी इन डिस्प्ले चार्जर उसका फ़ोर्टी फाइब वॉट का है बिल्कुल फास्ट चार्जिंग करता है आप जैसे मोबाइल को लगाओगे आपका मोबाइल ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी फ़ाइव मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा आप इजिली रख कर चार्ज कर सकते हैं कोई दिक़्क़त नहीं है और बैटरी उसकी ज़बरदस्त है और बहुत सारे फ़ीचर्स हैं हैंग वैंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऐसे गेमिंग वेमिंग कर लो एमोलेड डिस्प्ले है उसका कर्व्ड है बिल्कुल उसमें पीछे फ़िफ़्टी मेगापिक्सल का कैमरा है आगे सिक्सटीन मेगापिक्सल का है और बिल्कुल क्लैरिटी है आप स्लोमो वीडियो सब कुछ बना सकते हो कोई दिक़्क़त नहीं आएगी उसमें जी ओके थैंक यू